बहुत सरे व्यवसाय हैं जिनसे हम परचित हैं जैसे कि हम लोग राशन की दुकान खोल सकते हैं हम फुल्की चाट बेच सकते हैं हम आइसक्रीम बेच सकते हैं हम कुरकुरे नमकीन चिप्स ये सब बेच सकते हैं हम बयूटी पालर चला सकते हैं हम गाड़ी खरीद के उस गाड़ी को रनिंग कर सकते हैं जैसे बनारस टू जबलपुर जबलपुर टू बनारस और व्यवसाय के बारे मे बहुत ही अच्छी चीज ये है कि अगर हम जॉब करते हैं तो हम किसी के गुलाम रहते हैं हमें सर मैडम सर मैडम यस सर नो सर यस सर नो सर यही सब कर के जिंदगी जीना रहता है लेकिन व्यवसाय में हमे हम खुद के मालिक रहते हैं हम पर किसी का जोर नहीं चलता है लेकिन व्यवसाय में हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है एक बार गाड़ी चल पड़ी तो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होता है